ہندوستان میں اگر بات کی جائے بائک سے دورہ کرنے کی تو جیسا کہ ہم لوگ دربھنگہ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے آس پاس کے علاقوں میں جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے جیسے کہ مونگیر یا کٹیہار یا سہرسہ ضلع کسی کام سے جانا ہوتا ہے تو میں عام طور پر بائک کے سفر کا انتخاب کرتا ہوں جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیوںکہ بائک کا سفر میرے لیے بہت آرام دہ ہوتا ہے اور میں اپنے طور پر آزادانہ زندگی محسوس کرتا ہوں کیوںکہ اگر میں ٹرین یا بس کے ذریعے سے ان جگہوں پر جاتا ہوں تو مجھے وقت کی پابندی کرنی ہوتی ہے یعنی اگر میں ذرا سا بھی دیر ہوا یعنی اگر ذرا سا بھی دیر ہوا یا میرے سے تاخیر ہوئی تو ٹرین یا بس چھوٹنے کا خطرہ لگا رہتا ہے ایک بار کی بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بس کے ذریعے سے سہرسہ کے لیے سفر کیا جہاں مجھے اپنے والد صاحب کو ڈاکٹر کو دکھانا تھا اور ڈاکٹر کے دکھانے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے میری بس چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیوںکہ رات زیادہ ہونے لگی تھی تو ہم لوگوں نے ہوٹل کا سہارا لیا اور کس طرح کسی طرح صبح کی پھر اس کے بعد دوسری بس پکڑ کر کے ہم لوگ اپنے گھر کو واپس آئے پھر اس کے بعد سے میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی میں بس یا ٹرین کے ذریعے سے ان جگہوں پر نہیں جایا کروں گا کیوںکہ ان جگہوں پر جانے میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے کبھی جلدی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں میری زندگی کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں اور جب میں اپنی بائک کے ساتھ ہوتا ہوں ساتھ رہتا ہوں تو میں خود مختار ہوتا ہوں یعنی جیسے ہی میرا کام مکمل ہو جاتا ہے میں اپنے گھر کو پہنچ جاتا ہوں بائک چلانے میں جو مزہ آتا ہے وہ اور کسی چیز پر بھی نہیں آتا اپنے گھر کے لیے روانہ ہو ہو جاتا ہوں اور میرے بہت سارے دوست و احباب بھی ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں یعنی کہ ان جگہوں پر یا آس پاس کے علاقوں میں وہ لوگ بائک سے جانا ہی پسند کرتے ہیں کیوںکہ بائک کا سفر بہت آرام دہ ہوتا ہے اور کھلی ہوا میں مسلسل چلتے رہنا بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھار ہم لوگ گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں یا بائک رائڈنگ بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آج تو اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور ایسے بھی دلی وغیرہ میں بھی جاتا ہوں تو وہاں پر بھی دوست و احباب کی بائکس ملتے ہیں تو وہاں پر بھی جانے کی کوشش کرتا ہوں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے ان ساری چیزوں کو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے